हम सभ बच्चा रहियै ने तऽ हम सभ लुका छिपी खेल खेलियै तऽ लुका छिपीमे खेलियै एक दूसराके की करियै एगो ब आदमी चोर बनि जइयै तऽ ओकरा आँखिमे पट्टी बान्हि दियै ओ अपन बान्हि लेलक कऽके आ सभ आदमी नुकेलहुँ सभ ओकरा जाकऽ ओ अपन पकड़लक ओ जेकरा पहिला बेर पकड़ि लेलक तऽ ओ चोर बनि गेल आ फेर जेकरा नहि पकड़लक बादमे ओ चोर नहि बनल सभ आदमी जहाँ तहाँ नुकेलहुँ अथि कयलहुँ आ ओकरा आँखिमे पट्टी बान्हल रहल अपन सभके सभ अपन तकलक अथि कयलक तब अपन पकड़ा गेल तऽ ओथि भेल फेर जे पकड़ाएल पहिला बेर जेकरा पकड़लक ओ चोर बनि गेल फेर दोसर आदमीके पकड़लक अथि कयलक तऽ ओकरो फेर कऽ लेलक ओहो खेला भऽ गेल तखनि हम सभ खेलैत छेलियै खोखो बला एक दोसराके खेल सभ आदमी बैस गेलहुँ आ एगो बच्चा ठाढ़ भऽ गेल तखन ओकरा कहलक खो कहि देलक तऽ ओ ओकरा पीछा दौड़ऽ लागल फेर ओकरा अथि कयलक ओकरा पीछा दौड़ऽ लागल एनाहिते हम सभ खेला खेलैत छेलियै यऽ आओर हम सभ दूगो खेला खेललहुँ आब तऽ धिआपुता नहि एको रङ्गके खेला खेलैत छै लेकिन नहि हमरा सभकेँ जमानामे दुइयै गो खेला खोखो हम सभ ई लुका छिपी बला खेला खेलैत छेलियै आओर बुढ़िआ कबड्डी एगो खेललहुँ जे एगो बच्चाके बैसा देलहुँ आ हम सभ पाँचटा लड़की रहलहुँ दश लड़की तऽ पाँचगो एकगो पार्टी बना लेलौँ पाँचगो एकगो पार्टी बना लेलहुँ आ गोल बना लेलहुँ आ सभ केओ एगो फकरा पढ़िके ओकरा ओ छूलक ओकरा ओ छूलक सभ आ अच्छा जेकर साँस टूट गेल ओ पकड़ा गेल तऽ ओ अथि भऽ गेल आ जे पनहि कड़ाएल तऽ दौड़के अपन आबि गेल अपन अथिमे घुसि गेल तऽ ओकर भऽ गेल जीत जे बच्चा बैसल रहल तऽ बच्चाके जखन सभ बेरा बेरी जेकर साँस टूटल गेल तऽ सभ मरि गेल छू देलक तऽ ओ मरि गेल तऽ पाँच लड़की रहल एगो मरि गेल तऽ फेर दोसर गेल दोसर मरि गेल तऽ तेसर गेल आ पाँचो जखनके साँस टूट गेल तऽ अथि भऽ गेल तऽ बच्चाके लाबऽके छै तऽ बच्चाके लाबऽ कालमे जे छू देलक तऽ ओ बच्चाके अथि भऽ गेल खेला खतम हारि गेल आ जे सभकेँ मारि कऽ बच्चाके लऽ आएल तऽ खेलाके जीत गेल एना हम सभ खेलैत छेलियै बच्चामे